اتر پردیش کے بزنس سیکٹر میں روزگار کے کافی اچھے موقعے ملتے ہیں یہاں پر ہر طرح کے بزنس چھوٹے مدھیم اور بڑے کافی تیزی سے بڑھ رہے ہیں لکھنؤ کانپور نوئیڈا وارانسی اور پریاگرا جیسے شہروں میں آئی ٹی مارکیٹنگ ریٹیل مینوفیکچرنگ اور فائنس جیسے فیلڈس میں نوکری کے آپشنس اویلیبل ہیں بزنس سیکٹر میں خاص طور پر سیلس اینڈ مارکیٹنگ اکاؤنٹنگ کسٹمر سروس بزنس ڈیولپمنٹ اور آپریشنس کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نوئیڈا اور گریٹر نوئیڈا جیسے شہر آئی ٹی کمپنیز اور اسٹارٹپس کا ہب بن چکے ہیں جہاں پر ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل دونوں طرح کے جابس ملتے ہیں ایم ایس ایم ای بھی یو پی میں تیزی سے گرو کر رہا ہے جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایچ آر ڈیٹا انینٹری اور کلائنٹ سپورٹ جیسے رولس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے بھرتی کا پروسیس ریکروٹمنٹ کا پروسیس عام طور پر کچھ اسٹیپس میں ہوتا ہے سب سے پہلے کمپنی جاب پورٹلس پر جاب پوسٹ کرتی ہے کینڈیڈیٹ اپنا سی وی بھیجتے ہیں اور شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد ریٹرن ٹیسٹ یا ٹیلیفونک انٹرویو ہوتا ہے فائنل راؤنڈ میں فیس ٹو فیس یا ویڈیو کال انٹرویو لیا جاتا ہے اگر سب ٹھیک رہا تو آفر لیٹر دے دیا جاتا ہے کمپنی آج کل ایگزٹ انٹرویو ڈیٹا کا اینالیسس کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایمپلائز کیوں ریزائن کرتے ہیں اس وجہ سے یو پی کا بزنس سیکٹر نئے لوگوں کے لیے ایک اچھا کریئر آپشن بن رہا ہے